हैल्लो मैडम जी नमस्ते मैडम जी साढ़े साढ़े बच्चे नै अज्ज स्कूल नी औना ऐ फ्ही थोह्ड़ी हारी सेह्त ठीक नी ऐ बच्चे दी बच्चे साढ़े गैस होई जन्दी ऐ रक्खदे ते ऐ मैडम जी पता नी केह् गल्ल ऐ इस्सी गैस गै रोह्नदी होई कदै परोंठी खाई लैंदे कदे किश खाई लैंदे उ'दे कन्नै गैस बनी जन्दी ते मनदे नी ना मन्नी जान बच्चे तां ते ऐ मनदे नी ना ऐ आक्खदे असै इ'य्यै खानी ऐ नी ना मनदे ऐ फ्ही साढ़े अज्ज इक जना खा दा आक्खदे अस बी इ'य्यै परोंठी खानी ते फ्ही ओह्दे कन्नै गैस बनी जंदी ते हां ओह् ते ऐ तुं'दी गल्ल ठीक ऐ मैडम जी हु'न केह् करचै ठीक ऐ ठीक अच्छ